जोंनि बि टि सि हालामाव बा थाउन नोगोरावहाय जोङो जोंनि गथ'फोरखौ बा फरायनाय समावनो गोबां खामानिफोर मावनायफोरखौ जोङो नुनो मोना थेवब्लाबो गुबुन हारिनि हारिनिफ्रा बा गुबुन जायगानिफ्राय जोंनि ओनसोलाव जेरै लामा बानायनाय न' लुनाय बेफोरबायदि खामानियाव गुबुन हारिफोरखौ माने लाबोनाय खामानि मावनाय लाबोनायखौ नुनो नुनो मोनो गावसोरनि गथ'बा मालायनि गथ'फोरखौ बेफोरबायदि उन्दै समावनो जाय समाव गथ'फोरा सोलोंथाय लानो सम जायो बेफोरबायदि समावनो खामानिफोराव बिसोरखौ सोना होनायखौ जोङो नुनो मोनो मानोना बिसोरखौ बिसोर गथ'फोरखौ माखासे लब दिन्थिना जेरै मबाइल बा फैसा बेफोरबायदिनि लब होनानै बिसोरखौ मावफैनो मावनो लाबोयो बेफोरबादिखौ जों नुनो मोनो नाथाय जाय समाव बिसोरो सोलोंथाय लानांगौ बा जाय समाव बिसोरो फरायनायनि फारसे सोलोंथायनि फारसे गोसो होनांगौ बेफोरबायदि समाव बिसोरखौ बिदि गेदेर गेदेर खामानि लामा बानायनाय न' लुनाय बेफोराव होनाङामोन बा खामानिफोरखौ बेफोरखौ होनाङामोन आरो नाथाय बिसोरो माखासे गावसोरनि गावसोरनि जेनेबा मुलाम्फानि थाखाय बिसोर गथ'फोरखौ खम बेसेनावनो बा खम फैसा थाखायावनो बिसोरखौ खामानि मावहोनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय बिदि जानाङा आरो बेफोरनि फारसे जेनेबा होबथानो होबथानो हानायफोर